आं मैया नोंनि दखाननिफ्राय लाबोनाय बडि अवासआ एसेबो मोजां नङामोन आं बेखौ फुखांनायनि उनाव आंनि मोदोमाव बिराद मानलु मानला जादों बिराद आंनि मोदोमा बिराद गोरान जादों एसेबो मोजां नङामोन बेयो प्रडाक्टआ